बरे पोर्ट्रेट शॉर्ट्स काडपाक ह्यो मेन गजाली लक्षांत दवरपाक जाय ज्या मनशाचो पोर्ट्रेट काडटा तेका सारक्या फ्रेमींत दवरपाक जाय लायट बरी आसा कांय पळोवपाक जाय मेन म्हटल्यार कॅमेराचें सेटिंग पयली सेट करून दवरपाक जाय ना जाल्यार मागीर फोटो काडटना प्र अपदा येवपाक शकता तशेंच जो मनीस फो फोटो काडपाक येयला तेकाच पयलीच सांगूंक जाय कशें ऍक्स्प्रेशन दिवपाक जाय खंय पळोवपाक जाय आनी वेग वेगळ्यो गजाली आसता ह्यो मुखेल गजाली आमी पोर्ट्रेट शॉट्स काडच्या पयली लक्षांत दवरपाक जाय